पिछले इक साल हा में हून तक जेह्का इ'यै के पढ़ाई लखाई छुड़ना हा बाद जेह्का पेपरें दी त्यारी त्युरी कीती उत्त नौकरी नाकरी कोई थ्होई ऐ नि ऐ पोस्टां रिक्रूटमेंट जेह्की सरकार कड्डदी ऐ फ्ही ओह् बन्द करी उड़दी कोई स्टे लग्गा'रदा कोई कैंसल होऐ'रदियां ते में इ'यै सिक्खेआ कि पढ़ने दे बाबजूद असेंगी नौकरी नेईं थ्होऐ'रदी दी ते मेरे इ'यै आक्खना चाह्न्नां कि कोई प्राइवेट कम्म ही दिक्खना पौना दो चार साल पैह्ले दिक्का दा होंदा हा अगर तां कोई अच्छे पुज्जे दा होना हा कम्म च असें ते हून असें इ'यै कि सारें लोकें प्राइवेट सरकारी नौकरियै पिच्छै नेईं पौना चाहिदा थोह्ड़ा जेह्का प्राइवेट नौकरियें बी दिक्खना चाहिदा अपना कम्म करो आपूं स्टैंड होना चाहिदा अपने बलबूते पर कोई बी कम्म करना चाहिदा में ते इक साला हा एह् कीता के इयै मिगी एहसास होएआ जेह्का में सिक्खेआ के हून बड्डा होंदा जंदा बन्दा जियां तक घरै दियां परेशानियां अपना दिक्खना पौंदा किश न कम्म करना पौंदा में जेह्का कि पैह्ला पढ़ाई करने दे बाबजूद पिछले इक साल च पेपरें दी त्यारी पेपर दित्ते ओह्दा हा बाद जेह्का के कम्म काज घरै दे कम्म बी कोई जिमींदारी कोई किश अजें कि टाइम सिर बन्दे गी किश न किश होना चाहिदा इक फील्ड पगड़ी रक्खनी शुरू दा ही एह् नी कि इक खिट उत्थें दी दुई उत्थु देओ ते फ्ही नी कम्म बनदा जो बी कम्म करो ठीक करो ते पूरा इ'यां ध्यान लाईर करो जेह्दे च बन्दे कि शौंक होऐ उयै कम्म करना चाहिदा उस कम्मै च कामजाब होई सकदा हर कम्मै गी अस आखगे में एह् बी करना एह् बी करना फ्ही नी होंदा ऐ बंदा केह् केह् कम्म करी सकदा शौंक आह्ला कम्म करो जो बी करना चाहिदा होऐ शुरू हा अगर कुसै बन्दे तां शौंक आह्ला करना चाहिदा ते बाकी जो बी होऐ जेह्दे च बी बंदे गी शौंक होऐ कोई खेलनें आह्ला च होऐ ते खेलना चाहिदा अग्गै जाना चाहिदा पढ़ने आह्लें च होऐ ते इक फील्ड च इक ही चीज़ में इंट्रस्ट ऐ पढ़ाई करने च ते उ'यै करै ते बाकी सारें च खिट नी देऐ ते बाकी त्यारी त्युरी पेपरेें गी ते बड़े बच्चे करा दे ते में कोई इ'यै आखना चाह्न्नां कि कोई प्राइवेट कम्म बी दिक्खना चाहिदा उत्थें बी कम्म शम्म होऐ किश ते तैलू जाइरै जेह्का बंदा अपना घर बाह्र अग्गै चलाई सकदा ते जेह्का मिगी इक साल च एह्सास होएआ